हम यात्रा पहाड़ों इलाकों में ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं जैसे कि हम अपने फ्रेंड लोग के साथ पहाड़ों में जाते हैं वहाँ के नए नए झरने तालाब देखते हैं झरने में नहाते हैं पहाड़ों में जंगलों में घूमते हैं वहाँ पे आग जलाके खाना बनाते हैं और खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं हमें पहाड़े पहाड़ इलाकों में जाना पसंद है और मंदिर में भी जाना पसंद है और मुझे ज़्यादातर तो अपने बुआ के घर जाना पसंद है क्योंकि मेरे बुआ के यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने लायक वहाँ पे सोने का मंदिर है देखने लायक अच्छा मंदिर है धार्मिक स्थल है वहाँ पे विंध्यवासिनी माता का मंदिर है पुराना स्थान वहाँ पे मुझे जाना बहुत पसंद है